हँ ई तऽ बहुत जरूरी काज छै जे ऑनलाइन क्लास होइ बच्चा सबके आओर विकास होइ बच्चा सबके पढ़ाइ लिखाइमे सेहो मदद हेतय ऑनलाइन क्लासक लेल हमर गाँवमे ऑनलाइन क्लासक व्यवस्था नहि छै एखन एकर लेल जरुरी अति आवश्यक छै जे हमर गाँवमे ऑनलाइन क्लासक व्यवस्था है आओर शैक्षणिक योग्यताके लेल ई परम आवश्यक छै जे होना चाही आओर कम्प्यूटरक माध्यमसँ हुए चाहे टी वी के माध्यमसँ हुए की मोबाइलक माध्यमसँ हुए ई सब बहुत आवश्यक छै जेकि ऑनलाइन क्लासके लेल सार्वजनिक जगहपर कतौ है जे हमरा सबके बच्चा सभहक लेल सुविधा हेतय आओर पढ़ाइ लिखाइके जेकि ओकर आगू भविष्य उज्जवल हेतय आओर ऑनलाइन क्लास आओर डाटा सबके जानकारी हेतय आओर ई सभके लेल ऑनलाइन क्लास अति आवश्यक छै होना चाही विशेष कए कऽ हमरा सब ग्रामीण क्षेत्रमे रहय छी आओर ई जँ सुविधा भए जेतय तऽ हमर हमरो सबके बच्चाके भविष्य आगू विकसित हेतै आओर विकासशील समाजक लेल योगदान हमर बच्चा सब देतय आओर अपनो विकसित हेत हेतैय आर हमरो सबके प्रगति हैत अहि लेल ई आवश्यक छै ऑनलाइन क्लास